हँ हमरा छोट मोट जे छै से बच्चा सभक थोड़े सङ्ग खेली कूदी आओर जे छै से अपन बच्चा सङ्गे आओर कसरत उसरत खेल कूद करी ओइसँ की होइ छै तऽ अपन शरीर स्वस्थ रहै छै ओइके ओइके बाद जे छै से हल्का फुल्का व्यायाम करी तै के बाद जे छै भोर सुबह शाम आओर हल्का दौड़ लागाबी तैके से की होइ छै तऽ अइसँ अहाँके शरीर स्वच्छ रहत आओर आओर अइसँ कोनो तरहक रोग नहि लागत ई बच्चो सबके हम चाहै छी सीखी आओर सीखाबै छी जैसँ की बच्चो सब हमर ठीक ठाक रहत बच्चाके कोइ तरहक दिक्कत नहि हेतै बच्चो सब जे छै से अपन बच्चा सब तऽ अपन जे छै सेहो ओहो सब दौड़ लगाबै छथि हुनको सबके चाही जे जतेक हम घूमी फिरी घूमी फिरी व्यायाम करी स्वास्थ ओइसँ स्वस्थ रहब से सब हम बच्चो सबके सीखबै छी ओइके बाद जे छै से हमरो अपना सँ जे किछु भऽ सकैए से किछु हम के रहल छी